जोंनि चिरां जिल्लानि मिथिंगायारि फुंखाफोराव आरो आबहावाफोरनि जेंनाफोरा जाबाय दै अर दातु गुबुंले जानाय बिबदिनो मिथिंगायारिफोराव बिदिनो गोबां प्लाष्टिक जानाय लोंनाय गारोब्ला गेसाव गोफोन बायदिफोरखौ गारोब्ला जोंनि आबहावाया साखोन सिखोन साफा दोनाब्ला गोबां गुबुंले जायो बिबदिनो साखोन सिखोन दोनोब्ला बिदिनो दास्टबिनफोराव गारनानै प्लाष्टिक इबा गेसाव बुस्थुफोरखौ दास्टबिनफोराव गारोब्ला जोंनि आबहावाफ्रा गुबुंले जानाय नङा आरो जायगाफ्रा साखोन सिखोन जागोन आरो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायोब्ला दा दै थाबायनैय लामाफ्रा गोबां गुबुंले जायो आरो गेसाव गोफोन मोनामनायजों मानसिया लामाफ्राव थाबायनो हाया जायो बिबदिनो जोंनि दै लोनायफ्रा अबेबा अबेबा जायगाया जोंनि मिथिंगायाव गोबां गुबुंले गोबां गाज्रि गेसाव मोनामनायनि गेजेरजों दैफोरखौ लोंनो हाया आरो जोंनि आबहावाफोरखौ जों ओनसोलाव साफा खालामबाय थायोब्ला जोंनि ओनसोला गोबां साखोन सिखोन साफा जागोन बिबदिनो जों जोंनि गोबां सुबुंफोरा दाब दाब जायगायाव थांनानै दस्रा जायगाफोरखौ मोजां समायना नुयोब्ला जेरै गावनि ओनसोलनि जायगाफोरखौबो बिदिनो साफा साखोन सिखोन लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि आबहावाया गुबुंले जानाय नङा बिदिनो जों गोबां दाखोर दाला बायदि मैला फोर गारोब्ला जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो जोंनि जोंनि जायगाफ्रा गोबां गोबां गुबुंले जायोब्ला जोंनि जों थानो थाखाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जागोन ससे थाबायनायावनो दिनै जों थाबायनो हानाय नङा बिबदिनो गोबां दाखोर दालाफोरखौ जों साखोन सिखोन आरो साफा लाखिनांगौ दाखोरफोरखौ जों गारनाय प्लाष्टिक जानाय मुवाफोरखौ जों बिदिनो गारला बायनो नाङा दाबसे जायगायाव दिनै जों ज' दोननानै सावगारनांगौ आरो दिनै जोंनि दै लोंनाय फोरावबो दिनै जों गोबां साखोन सिखोन लाखिनांगौ दिनै जोंनि दैफोरा गोबां दिनै जोंनि बाहायनाय आरो गुबुंले जानायफोरनि गेजेरजोंबो दिनै जोंनि दैगौ लोंनाया गोबां प्रब्लेम जायो बिनिखायनो दिनै जों गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि गेजेरजों दिनै जों आबहावा आरो गुबुंले जानाय गासैखौबो दिनै जों साखोन सिखोन लाखि लाखिनांगौ होमब्लासो जोंनि ओनसोल आरो दिनै जोंनि जिल्लाय दिनै जोंनि मिथिंगायारि आबहावाया गुबुंले जानो हानाय नङा